हाँ हमारे इधर उज्जैन में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालयऔर एम आई टी यूनिवर्सिटी भी है जिसकी उपलब्धियाँ अपने शब्दों में बयान नहीं की जा सकती हैं उस उस विश्वविद्यालय से बहुत सारे विश्व प्रसिद्ध लोग पढ़ पढ़ के निकले हैं उसकी लाइब्रेरी और उसका प्राइवेट टेक टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है लाइब्रेरी बहुत विशाल है जिसमें हर तरह की बुक और हर तरह की किताबें आपको वहाँ पे मिली जा सकती हैं सार्वजनिक लोग वहाँ सार्वजनिक के हिसाब से भी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है विक्रम विश्वविद्यालय का नाम मध्य प्रदेश में अच्छे विश्वविद्यालयों में ही लिया जाता है विक्रम विश्वविद्यालय में बहुत सारे प्रोफेसर नई नई तकनीकों से पढ़ाया जाता है वहाँ पे हर कोर्स के लिए एक अलग अपना डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा आपको अच्छे से समझाया जाता है